اردو زبان مجھے بہت پسند ہے اردو زبان بہت ہی میٹھی زبان ہے اور اچھی زبان ہے ادب و تہذیب کی زبان ہے اچھے اچھے لوگ اردو زبان کو بولنا پسند کرتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو اردو زبان بولنا پسند کرتے ہیں اور اردو زبان ہی بولتے ہیں کیوں کہ میری ممی میرے پاپا میرے دادا اور میرے گھر میں سب لوگ اردو زبان ہی بولتے ہیں اور ہمارے گھر محلے کے لوگ بھی اردو بولتے ہیں اردو زبان بولنے والا شخص الگ سے اچھا لگتا ہے اس کا جو لہجہ ہوتا ہے جو طریقہ ہوتا ہے عزت اردو زبان میں بہت ہے اور جب بھی کوئی شخص اردو زبان میں بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے اس کے منھ سے پھول جھڑ رہے ہوں اسی وجہ سے مجھے اردو زبان بہت پسند ہے